ہندوستانی آرٹ کے کئی اسلوب ناپید ہونے کے خطرے میں ہے اور انہیں محفوظ کرنے کی ضرورت ہے ان میں سے چند اہم اسلوب درجہ ذیل ہیں نمبر ایک وارلی آرٹ یہ مہاراسٹر را کے وارلی قبائل کی پینٹنگ ہے جو روز مرہ کی زندگی اور قدرتی مناظر کو پیش کرتی ہے نمبر دو قلم کاری یہ آندھرا پردیش کی ٹیکسٹائل پینٹنگ ہے جو ہاتھ سے کی جاتی ہے اور روایتی ڈیزائنوں پر مبنی ہے نمبر تین روگن آرٹ یہ گجرات کا قدیم پینٹنگ اسٹائل ہے جو کپڑوں پر پینٹ کیا جاتا ہے نمبر چار کانچی پورم سلک ساڑی یہ تمل ناڈو کی مشہور ساڑی ہے جو خاص قسم کی بنائی اور ڈیزائننگ کے لیے جانی جاتی ہے ان فنون کو محفوظ کرنے کے لیے حکومت اور سماجی تنظیموں کو کوششیں کرنی ہوگی تاکہ ان کے اساتذہ کی مدد کی جائے ورک شاپس منعقد کی جائے اور ان فنون کی اہمیت کو نئی نسل تک پہنچایا جائے